कामा भायर म्हणपाक जाल्यार म्हज्यो खूब आवडी निवडी आसात म्हाका फ्रेंडसांच्या बरोबर नवीन नवीन रेस्टोरंटान वचून जेवपाक खूब आवडटा भोंवपाक आवडटा नवीन नवीन जागो सोदून काडून थंय वचपाक आवडटा पुस्तकां वाचनाचीय आवड आसा म्हाका कादंबरी हो प्रकार खूब आवडटा आज पर्यंत हांवें पंधरा वीस कादंबऱ्यो वाचल्यात त्यात ऐतिहासीक कादंबरी हो आवडीचो विशय त्याच बरोबर फोटोग्राफी हो एक म्हजो छंद म्हज्या आवडीच्या लोकांचे वेग वेगळे पोजान फोटो घेवपाक म्हाका आवडटा भोंवपाक गेली की फोटो काडपाचें काम म्हाजेच आसता त्याच बरोबर श्योपींग हो अजून एक म्हाजो सगळ्यांत आवडीचो विशय नवीन नवीन सिटींनी वचून श्योपींग करप म्हाका खूब आवडटा घरच्यांचो फ्रेंडसांचो बर्थडे सॅलेब्रेट करप वेगवेगळे रेसिपी ट्राय करप आनी तेंका खावपाक घालप हे सुद्दां म्हाका खूब आवडटा